हाँ मैं कई ऐसी तकनीकी घटनाओं को को जानता हूँ जो लोग आज अपनी जीवन में रोज़ सामना करते हैं जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या लोग अक्सर दिमा हाई इंटरनेट कनेक्टिविटी का सामना करते हैं जो उनको ऑनलाइन काम करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें देता और वो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है वहीं जैसे सौफ्टवेयर क्रेश हो जाता है कई बार लोगों का त्रुटियाँ आती है एरर्स आते हैं जो की हार्ड सौफ्टवेयर में दिक्कतें देती हैं वहीं जैसे हार्डवेयर में भी कई समस्या आती है कम्प्यूटर्स मोबाइल अन्य उपकरणों में हार्डवेयर खराब हो जाते हैं हैं जिससे उनका बहुत सारे काम अटक जाते हैं और वो बंद हो जाते हैं असुरक्षा जैसे वायरस मालवेयर वगैरह इन सभी चीज़ों में भी बहुत बार लोगों को शिकायत होती है है और उनका डेटा और इनकी सभी चीज़ों में दिक्कत होती है वहीं कई लोगों को मैं इन समस्याओं को निवारण का समाधान बताता हूँ जैसे जिनको समस्या होती है तो उनको मैं बताता हूँ कि अपना जो समस्या का स्रोत है जैसा कि आपका इंटरनेट कनेन्टिविटी में तो आपको अगर किसी चीज़ से दिकक्त आ रही है आपके एरिया में उससे नेटवर्क नहीं मिल रहा है या फिर क्या आपके मोबाइल में कुछ समस्या है या जो भी उसका हो सकता है ऐसे ही अगर जैसे किसी सॉफ्टवेयर से कोई समस्या है तो उनमें या तो सॉफ्टवेयर अपडेट कराओ या उसमें कोई हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर जो डिवाइस है उसके हार्डवेयर में कोई समस्या आ रही है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें क्रेस हो गई हैं लाइक वो उसके बारे में मैं उसे उन्हें सुझाव देता हूँ क्या आप क्या क्या कर सकते हैं और सुरक्षा उसमें सॉफ्टवेयर भी अपडेट करा सकते हैं वैसे ही मैं लोगों कि समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन भी कर सक करता हूँ और सरल समझाने का आसान भाषा का उपयोग करता हूँ उन्हें समझाने के लिए उन्हें ऑनलाइन ट्यूसन कि जैसे यूट्यूब वगैरह से उन्हें बताता हूँ कि अगर वो चाहें तो ये वीडियो देखकर उनका काम कर सकते हैं और उनका काम होना आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं बिना किसी बाहर जाए और कई सारी समस्याएँ हैं जिनका हमें आजकल इंनेट पर ही यही उनका जवाब भी मिल जाता है इसलिए तकनीकी उन्हें बहुत सौ सॉल्व करने का आसानी भी होती है